बोली प्रणाम बोले शिच्छा व्यस्था कैसा है वहाँ फिर हँ सुनलहुँ हँ कि नहि अच्छा पढ़ाइ होइत हय

सभ बोलैत सभ छै बिहारमे अच्छा पढ़ाइ नहि होइत छै बात जनैत होइ हर चीज ने बदलबै पढ़ाइके साथमे ओहे पुछैत छी कैसन हय बच्चा कऽ हम भेजी कि नहि भेजी

बोलैत छै हँ तऽ ओहि तऽ बोलली हँ अगले सभ बोलैत छै बिहारमे नहि अच्छा पढ़ाइ होइत छै तऽ हमरा पते नहि बिहारमे अच्छा पढ़ाइ होइत छै फिर आगाँ बढ़ैत छै बिहारके लोकसभ तब अगले पड़ोसी कान भरलै तब ने हमसभ बोलैत छी कि नहि अच्छा पढ़ाइ होइया हँ कथी बोले बच्चा सभ भेजब नहि पढ़लक नहि लिखलक तऽ हम कैसे पढ़म बादमे उससे हम तऽ बोलले रहली कि नहि भेजे लागि शौख रहलक पढ़ाइम भेजे लागि बिहारमे

ओतऽ हमरा पते हय पढ़ाइ बहुत अच्छा होइत छै पर तब ने किछु गरिये गेलऽ फोड़िए गेलक नहि बेटाके नहि भेजलियै बिहारमे जाकऽ पढ़ाइ करै लऽ थोड़े ने बिगड़ल रहल रहे उफ तोरा किछु तऽ अच्छा पढ़ा तऽ बच्चा सभके बारेमे बोलली हँ कि ओ बिहार से बच्चा सभ खराब होइत छै उधर उधर करैत छै पढ़ाइ नहि करैत छै ओहे पढ़ैत तऽ अच्छा पढ़ाइ कर शिच्छा छै से की ठीक हय हम भेजू केँ ठीक हय तऽ कल तोरे भरोसे भेजैत छियौ बच्चा सभ फिर कलसे अच्छा ठीक हय तऽ रखैत छी